हय शाळेंत जेन्ना हांव चित्रकला स्पर्धेन जेन्ना हांव भाग घेतालें तेन्ना बऱ्या बऱ्याश्या वेळार म्हाका बक्षिसांय मेळटालीं आनी आमचे जे शाळेचे जे मॅ मॅगजिन्स आसताले तातूंत आमची जीं बक्षिसांय मेळिल्ल्या कलाकारांची जीं चित्रां आसात तीं चित्रां त्या मॅगजिनांचेर पब्लिश जातालीं तशें बऱ्या ब बऱ्याश्या वेळार म्हाजे सुद्दा जीं म्हाजीं जीं काडिल्लीं चित्रां आसा तीं मॅगजिनांचेर पब्लिश जाल्यां प्रत्येक वेळार वेगळे वेगळे टॉपिक्स आसताले म्हटल्यार एकदां सरीन नेचर म्हणा किंवां एक बरी सिनरी म्हणा किंवा आमचे जे लोक आमचे गोंयचे जे उत्सव आसा म्हणजे चतुर्थी म्हणा ताचेर किंवां दिवाळेचेर अशे वेगळ्या वेगळ्या विशयांचेर चित्रकलेची स्पर्धा जाताली आनी तीच मागीर आमच्या मॅग्जिनांचेर पब्लिशूय जाताली